हल्लो कपूर मोटर्स हा कपूर मोटर्स मां ॻाल्हायूं पिया केरु शारदा पंहिंजो सरनेम ॿुधायो पंहिंजो सरनेम ॿुधायो उहो अच्छा अच्छा अच्छा भाभी नमस्ते कहिड़ो हालु अथव हा हा हा हा सुञाणियूं पिया हा हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां लाइ त गाॾी हमेशह अवेलेबल आहे चिंता छो था कयो तव्हांजी पंहिंजी दुकान आहे अच्छा चंद्रीका देवी वञिणो आहे तव्हांखे कॾहिं वञिणो आहे अ असां वटि हा असांखे हिकु क्रेटा हींअर आहे असां वटि फ़ुली ए सी गाॾी आहे तमामु सुठी आहे ड्राइवर बि आहे अवेलेबल हा हा हा हा हा आराम सां वेई रहंदा तव्हां आराम सां ड्राइवर त अलॻि रहंदो चारि ॼणनि जी सीट बाक़ी आहे आराम सां वञी था सघो हा हा हा हा ए सी त आहे न न ए असां वटि चार्जिस आहिनि इअं पर किलोमीटर पंजाह रुपिया

न त भई पैट्रोल वैट्रोल तमामु महांगो थी वियो आहे ए सी बि गैस थी खणे हुन में बि बराबरि ए सी हलंदी त चार्जिस त लॻंदो ई न पर तव्हां लाइ असां थोरोसो कनसेशन तव्हांखे ॾेई छॾंदासीं तव्हांखे थोरो कनसेशन न भाभी हू तव्हां पहिरीं जा रेट पिया ॿुधायो अॼुकल्ह महांगाई वधी वेई आहे तमामु हा हा हा

अड़े ड्राइवर खे बि चार्ज ॾियणो थो पिए सभु ख़र्चु निक कढिणा था पेइनि त एतिरे घटि में त थी न सघंदो हलो तव्हां लाइ पंटीह रुपए पंटीह रुपए में तव्हांजे हल घर जी ॻाल्हि आहे त ठीकु आहे तव्हां पंटीअ रुपए किलोमीटर जे हिसाब सां चार्ज ॾिजो भले हा ठीकु आहे न न अगरि हुते वधीक तव्हांखे टाइम लॻे थो या तव्हां वधीक देर टाइम लॻाईंदा त पर कलाक जे हिसाब सां सौ रुपए चार्ज थींदो हुन खां वधीक एक्स्ट्रा टाइम लॻंदो त पोइ चार्ज चालु थी वेंदो जेतिरो टाइम हा हा न न त पोइ न न हू त चार्ज मतलबु छह कलाक खां मथे लॻंदो टाइम तव्हांखे त हू त चार्ज थींदो ज़रूरु सौ रुपए त तव्हांखे ॾियणा ई पवंदा हा हा मुंहिंजो फ़र्ज़ु हुओ मुंहिंजो फ़र्ज़ु हुओ मां तव्हांखे पहिरीं ॿुधाए छॾियो पोइ वरी तव्हां चयो कि पहिरीं ॿुधायो न इनकरे मां ॿुधाए छॾियो हा न न मां इनकरे हा मां

हा हा हा

हा हा हा हा हिन न न न न न न न न भाभी तव्हां चिंता न कयो हिनजी असांजा सभु सीरियस ड्राइवर रखियल आहिनि बिल्कुलु हिकदमि सुठी गाॾी हलाईंदा आहिनि ऐं इहो हलाईंदे महिल केर बि पीअंदो कोन ही अलाउड ई कान आहे न त उहो उहो असां हुनखे नौकिरी ते रखंदा ई कान आहियूं अहिड़े ड्राइवरनि खे त ही न न न हिन खां तव्हां निश्चित रहो नश्चित रहो हिन खां बिल्कुलु सेफ़ ड्राइवर ॾींदासीं सेफ़ ड्राइविंग बि कंदो ऐं तव्हांखे सुरक्षित पहुचाईंदो बि ऐं वठी बि ईंदो

न न न हा हा जी जी जी जी हा हा हा हा हा तव्हां बिल्कुलु निश्चित रहो तव्हांजी यात्रा हिकदमि सुरक्षित ऐं सेफ़ रहंदी हिनजी चिंता न कजो बिल्कुलु आराम सां वठी वेंदो आराम सां तव्हांखे वठी ईंदो सुरक्षित ऐं बिल्कुलु सही तरह सां गाॾी हलाए वठी ईंदो तव्हांखे ऐं असांजी मोटर कंपनी अहिड़ी ई थोरी आहे नालो आहे वरी बि कंपनीअ जो अहिड़ी जहिड़ी मोटर असांजी कंपनी कान आहे असां हिकदमि सिलेक्टेड ऐं ऐं असां सिलेक्टेड ऐं सीरियस ड्राइवर ई खणंदा आहियूं हा चैक करे हम्म हम्म न न हा जी जी ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे जॾहिं जॾहिं तव्हां जॾहां जॾहिं तव्हांखे वञिणो हुजे त मूंखे हिकु ॾींहुं पहिरिंयाई सभु ॿुधाए छॾिजो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल